जम्मू दे कल्चर बारे च दस्सना चाह्न्ने आं कि जम्मू दा कल्चर अज्ज कल बौह्त जादा चेंज होई गेदा फिल्मां दिक्खी दिक्खी लोग ते बाह्रे दे लोकें दुनियां गी दिक्खी दिक्खी लोग जियां बाह्र लोग रौहना जाना लोग शूरू करी दे उ'यां लोकें आपूं बी चेंज होना शुरू करी ओड़े दा जां गल्ल आई गेई ब्याह् पार्टिंयें दी पैह्लें ब्याह् लोग घर बेहियै खंदे हे घर बेहियै अराम कन्नै खंदे हे ते अज्ज कल कैटरिंग आई दियां टैंट लांदे फटोफट ते कम्म मकांदे अद्धा भत्त ते कोई तोआहीं करांदे कोई तोआहीं करांदे पैह्लें पंज सत्त दालीं बनांदे हे ते लम्बें बिआं लाइयै अराम कन्नै खंदे हे अज्ज कल स्टाल आई गे ओह् आई गेआ अद्धा खंदे ते अद्धा सुटदे न ते कपड़े बगैरा पैह्लें सीते दे कपड़े पांदे हे जां ओह् पांदे हे जनानियां दिखचै कुड़ियां दिखचै उ'नें ओह् करी ओड़े दा अज्ज कल अद्धे अद्धे कपड़े पाने शुरू करी ओड़े दे कुड़ियें पैंटा जीन्नां फट्टी दियां लाना शुरू करी ओड़ी दियां जागतें गी दिक्खे दा ते बाल खड़े रक्खना शुरू करी ओड़े दे पैह्लें दा जमाना किन्ना चेंज होई गेआ ग्रांऽ च दिक्खो लैओ ग्रांऽ दे लोग लग्गी पे बदलन शैह्रें दे लोकें गी दिक्खी दिक्खियै घर बाह्र दिक्खी लैओ पैह्लें लोग कच्चियें कोठियें रौंह्दे हे अराम कन्नै ठंडियें रैंहदे हे अज्ज कल जित्थें दिक्खो उत्थें पक्का गै पक्खे लान जां ए सी दे बिना अज्ज कल रेही निं सकदे कोई बी पैह्लें लोक उनें कच्चियें कोठियां पक्खा बी नि होंदा हा ते बिजली बी निं होंदी ही बिना बिजलियै बिना पक्खै रात रौंह्दे हे अराम कन्नै ठंडियां रातां कन्नै टैम गजारदे हे ते बहूटें हेठ बेहियै ध्याड़ी गजारी ओड़दे हे अज्ज कल इयै लोग एसियै बिना जां ग्रांऽ च बी ओह्दे बिना टैम निं टपाई सकदे बिल्कुल बी